हमसभ जे धिआपुताके जे पढ़ाइ लिखाइमे जे भेजै छिए इसकुलमे बहुत तरहके दिक्कत हइ इसकुलमे खाना दै हइ किछु खिआइ दै हइ किछु हँ रोडमे इसकुल नहि हइ बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ हइ हँ ओहिके बाद हम जे काम काज करै छिए जेहै करै छिए जुत्ता चप्पल दोकान खोलने छिए जाइ छिए पेठिआपर तऽ दुइ दस रुपैआ बीस रुपैआ कमाइ छिए पचास रुपैआ ओहिमे धिआपुताके दिन गुजर कटै छठि परब जे आबि गेलै बहुत बढ़िआँसँ मनै हमरा आरके बहुत उन्नति से दीपावली भी बड़ी उन्नति से मनै हइ महाशिवरात्रि भी बहुत उन्नति से मनै हइ छठि परब भी बहुत उन्नति से मनै हइ ओहिके बाद रहि गेलै जे कि कहै होली होली भी बहुत बढ़िआँ से मनै हइ बहुत बहुत बढ़िआँ से एगदम चलि रहलै हँ दिन चौगुना ओहिके बाद जे हमरा आरके जे दिक्कत हइ धिआपुताके लऽ कऽ जे पढ़ाइ लिखाइ इसकुलमे बढ़िआँ ढङ्ग से नहि चलि रहलै से इएहसब बात हइ काम धन्धा दस पइसा पाँच पइसा करै छिए आओर जाइ छिए खेती गिरहस्थीमे तऽ काम करै छिए जेहै गिरहत काम कहै छथिन करैलए वएह करै छिए बहुत बढ़िआँसे एहिसबमे कोनो दिक्कत नहि हइ